आंनि जुनादफोरखौ आं मुं दोननाया जायाखै जानाया आमफ्राय आंनि मोसौ बोरमा दाउ हांसो अमा आं जोथोन लायो आरो आं मोसौखौ मोसौखौ जेनेबा जोथोन लानाया फुङाव खाहैनोसै खानानै गारबोनोसै गारबोनानै सानजौफु आवहाय सानजौफु टाइमाव बार'था एकथा टाइमाव जेनेबा दोस्लायहैबाय दोस्लायनाय समाव आं दै दौनांगौ दै दौनानै दै दौखांनायनि उनाव दोस्लायनोसै दोस्लायनानै ओमफ्राय मोनाबिलि टाइम ब्ला लायफिननोसै आरो न'वावहाय ग'लियाव खानानै दोनफैनोसै दोनफैनानै दोनफैनाय टाइम आवबो आरोबाव दै दौगोन दै दौनांगौ दै दौनोसै खानानै दोननोसै आरो ओमफ्राय बोरमाखौबो बिदिनो खाहैनांगौ खानानै दोस्लायनांगौ गांसो नायै नायै दोनांगौ दोनानै दोस्लायनानै गारबोनानै बिदिनो बेलासियाव लायनोसै लायनानै गलियाव जेनेबा बोरमा दोनग्रा न'वाव खाफैनोसै आरो खानानै दोनफैनोसै ओमफ्राय बिदिनो हांसोखौबो हांसो फिसियोब्ला जेनेबा गग्रा नांगौ गग्रा लुनानै होनांगौ गग्रा लुनानै होनानै बिदिनो फुंनि टाइमाव आदार जाग्रा होनांगौ जेनेबा हांसोनोबो ओंखाम बा माबा मोनसे माइफोर सारनानै होनांगौ आरो होनानै जेनेबा होनांगौ आरो बिदिनो सानजौफु टाइमाव फुंनि टाइमाव आदार होखांनानै जेनेबा आदार जाखांब्ला हगारबाय हांसोखौबो आदार जाखांनानै हगारनानै जेनेबा उनाव हगारबाय हगारनानै मोनाबिलि टाइम आवहाय गग्रा सिङाव सोबाय आरो बिदिनो ओंखाम एबा माइफोर माबा जाग्रा होनांगौ आरो हांसोनोबो बिदिनो जोथोन लानांगौ ओमफ्राय बिदिनो गग्राखौ सिबबाय थानांगौ सम सम सिबबाय थानांगौ ओंखाम माइफोरखौबो होनांगौ बिदिनो बेनो आरो हांसोनि जोथोन बिदिनो दाउखौबो बिदिनो दाउखौबो फिसिनांगौब्ला जेनेबा गग्रा नांगौ जोथोन लानांगौ फुंनि टाइमाव एंखुर बा ओंखामफोर सारनानै होनांगौ आरो सानजौफुआवबो होनांगौ आरो जेनेबा दाउफोर बिदै दैनो नागिरदोंब्ला दाउखौबो दाउनोबो ख' बानायनानै होनांगौ ख' बानायनानै होनांगौ आरो ओंखारब्ला बिदिनो बिमा ख' बानायनानै होनानै ग'यै ग'यै ग'नानै ओंखारोब्ला बिदिनो फिसाखौ हानदो बिमाखौबो हानदो आरो बिमाखौ जेनेबा सब्थासेसो बा सब्थानैसो खानानै दोननांगौ दोननानै जेनेबा ओमफ्राय दोननानै फिसाफोरनोबो बिमानोबो एंखुर सारनानै होबाय थानांगौ सम सम दै होनांगौ दाउनो आरो बिदिनो बोरमा मोसौ आरो अमा दं अमाबो फिसियो जेनेबा अमाफोरखौबो जोथोन लानांगौब्ला अमाखौबो जेनेबा खादोनो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा अमा लाग्रोबाय लानानै नोङो अमा फिसाखौबो बिराद जोथोन लानांगौ जोथोन लानानै जेनेबा अमाखौ जोथोन लानांगौ मोनाबा जेनेबा अमा फिसाया मोनद'बा खुरनांगौ खुरै खुरै फोमोनांगौ मोनहोनांगौ आरो मोनाबासो मोजाङैखाजागोन आरो बिदिनो उन्दै समाव अमा आदारखौ बिदिनो खन्थाम खनब्रै होबाय थानांगौ होनांगौ आरो खास्लायनांगौ जायगाखौ बोस्लायबाय थानांगौ आरो अमाखौबो बिदिनो जोथोन लानांगौ आरो ओमफ्राय बिसोर अमा जेनेबा अमा बोरमाफोरनि नामखौ आं दोननाय जायाखै रावनिबो नामखौ दोननाय जायाखै ओमफ्राय जोथोन लानायाब्ला आराम जोथोन लाथारनांगौ ओमफ्राय देरै देरै देरब्ला जेनेबा देरथारब्ला अमाखौ जेनेबा बोथिथाम होबाय उन्दैयाव गोबाङानो होबाय थानांगौ खनले खनले ओमफ्राय देरोब्ला बोथिथाम होबाय फुङाव बोथिसे सानजौफुआव बोथिसे आदारखौ ओमफ्राय मोनायाव बोथिसे होनांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो बोथिथाम होबाय ओमफ्राय देरै देरै देरथारब्ला गिदिर जाथारबा नों हाथ्राब्ला जेनेबा बोथिनैल' होबाय बेबायदि जोथोन लानांगौ फिसिनांगौ आरो जेनेबा जुनादफोरनि सायाव मोसौ बोरमा दाउ अमा हांसो अमा बेफोरनि सायाव गोबाङानो जोथोन लानांगौ आरो खस्थ' जायो